आसामाव दासान्दि सोलोंथायनि थासारिया गोबां गोजौद्रायबो नङा एबा गोबां गाहायद्रायबो जानानै फैयाखै जाय गोजौ थाखोनि न'खर बेसोरो गथ'फ्रा मोजां सोदोमस्रि मोननानै मोजाङैनो सोलोंलांनो फरायलांनो हादों नाथाय आसामाव गोबां सुबुंफ्रानो न'खरफ्रानो गोरिब दुखुथिया न'खरनि गथ'फोर जानानै फरायसालिआव फरायहैनांगौ जायो बिसोरो लेखा फरा सोलोंनायाव मोजाङै सोदोमस्रि मोननाय जायाखै बिसोरनि बिमा बिफाफ्रा फरायनायनि गुनखौ मोजां गाज्रिखौ फिसाफोरनि मोजाङै फोरोंनानै आसि दिन्थिनानै खिन्थानानै होनो हानाय जायाखै जाहोनाव फरायहैनायाव सोलोंहैनायाव फरायसालिआव बिसोरो गोसो होनानै सोलोंहैया सम बादि बिसोरो फरायनो गोसो जाया साख्रि बाख्रि मावनाय फ्रावबो गासिबो फरायसाया गोबां फरायसाया गोरलैयै मोन्नो हाया जाहोनाव बिसोरो गोबां न'खरनि माखासे सुबुंफ्रा साख्रि बाख्रि मोना होन्नानै फरायहोनो गोसो जाया फरायहैनो फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामनानै मोजां सोलोंनानै मोजां सुबुं मोजां रोंखा राखा जानानै दावगालांनो गोब्राब जायो गोजौ गोजौ सोदोमस्रि मोननाय गोरों गोरा न'खरनि सुबुंफ्राल' मोजाङै रोंलांनानै मोजाङै फरायलांनो हायो दासान्दि राज्योआव सोलिबाय थानाय सोलोंथायनि बोहैथिया फारसेजों मोजांबो बुंजागौ गुबुन फारसेजों गाज्रिबो बुंजागौ सोलोंनायनि जायगायाव गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा गाज्रि आखल गोदान सोदोमस्रि मोननानै गाज्रि आखल जानानै सोलोंनायाव हेंथा मोनदों मोजां गोसो होनानै सोलोङाखै बिसोरो दानि समाव गुबुन गुबुन निसा जिनिसफोर जानाय लोंनाय मबाइल नायनाय टि भि नायनाय माबा माबि गाज्रि खामानिजों लोबबा नांथाबनानै सोलोंनाय फारसे लामा लालांनो एबा गोसो होनानै सोलोंनायाव थाबथालांदों बिनि थाखायनो दा माखासे सुबुंफ्रा बेफोरनिफ्राय बारग'नानै जाय जाय फरायलांदों बिसोरो दावगालांनो हादों नाथाय नैबे माखासे निसाजों नांथाबनानै थानाय जौ जुवाजों नांथाबनानै थानाय मबाइलजों नांथाबनानै थानायफोरखौ बेफोरनिफ्राय एराय होनानै गोसो लेखा फरा फरायनायाव नांथाब होनो हाब्लासो बेयो मोजाङैनो फरायनाया बोहैथिया सोलोंथायनि बोहैथिया मोजाङै दावगालांगोन बेजों लोगोसे फोरोंगिरिफ्राबो फोरोंनायाव मोजाङै गोसो होनाय लानानै फोरोंलांनांगोन गावबा गावनि फोरोंनायनि बिबानखौ फरायनायनि फोरोंनायनि बिबान होन्नानै फोरोंलाङोब्ला बेयो मोजाङै दावगालांगोन